आतां टिवीचेर वेगवेगळे पाककृतीचे शो येतात ते हांव पळयता मास्टर शॅफ हो शो स्टार प्लसावेलो हांव पळयता तशेंच युट्यूबाचेर जे विडीयो येतात ते हांव पळयतां मुग्धास किचन हाची रेसिपी हांव पळयतां हे सगळे शो पळोवन म्हाका खूब वेगवेगळे प्रकारचे पदार्थ करपाक मदत जाता म्हज्या भुरग्याक जर एकादो पदार्थ खावपाचो आसा जाल्यार हांव तो पदार्थ घरांच करूंक शकता ह्या शो लागून हो पदार्थ कमी खर्चांत जावूं शकता आनी भलायके खातीरीय हो बरो आसता घरान एकादो सोयरो येवपाचो आसल्यार हांव वेगळो पदार्थ करून ताका खावपाक घालूंक शकता